जी नमस्कार नमस्कार सर बोलिए सर जी

पन्द्रह लाख

बिल्कुल देखते हैं सर आकर जी जी जी

जी जी जी जी जी जी जी बिल्कुल करेंगे सर मेरे को संडे को छुट्टी रहती है तो संडे मैं जब भी मैं आऊँगा तो आपको फ़ोन कर के आऊँगा जी जी जी जी

बिल्कुल करते हैं सर जी

ओके सर ओके धन्यवाद